ओइ सार औ दे बुंनाय सार औ सिनायदों दे सिनायदों सिनायबाय आं नाम्बारा सेब दंमोन सारनिया अह जागोन दे सार आङो नाजागोन औ गाबोननि गेजेरावनो औ जागोन सार जागोन ओह औ सार

सानथाम साबा साबा औ औ औ दे जागोन

औ औ

औ सार आं हागोन जोंनि सिगाङाव मावखानाय सोद्रोमाफ्रानो दंखायो खामानि गैथ'आ नालाय आं बेफोर बेसोरखौनो लानानै मावनो हागोन सारा बुंदोंमोन नामा साबा हौवासा आरो साबा हिन्जावसाफोर औ आं सानथाम मोन्ना सारनि खामानिया आं बे सानथामावबो आं बिसोरखौ लानानै खामानिखौ मावहैगोन ओमफ्राय पेमेन्टनि खोथाखौ बुंदोंमोन नामा सारा सिगांनिफ्राय एसे बांसिन

जागोन सार बिदिब्ला आङो नोंथांनि रिकुयेस्टखौ लाखिबाय आङो नोंथां बुंनायबादि थि समखौ लानानै आङो खामानिखौ मावनो थांसिगोन ना सार बिदिब्ला थांलाय फैलायनि खरसाखौ नांलाया सार जोङो सारनिनो खामानिखौ मावनानै मावखानांगौ जायो बेनिखायनो थांलाय फैलाय खरसाखौ नांलायला जायखि जाया सारा खामानिखौ होबाय थाबानो जोंनि थाखाय थोजासे दे